हांव हालींच बोम्बे गेल्लो थ्रू रेल्वे गेल्लो हांव आनी रेल्वे थ्री टायर ए सी बूक केल्ली स्लीपर तातूंत सीट्स वर कमफर्टेबल बरीं आशिल्लीं सीट्स जेन्ना भायर आमकां वचपाक मेळटालें तेन्ना दाराचेर उबे रावन जो व्यू आशिल्लो वयच्या टायमार महाराष्ट्रा सायडीन पावताले तेन्ना सगळें ग्रीन ग्रीन दिसताले आनी इंजिनाचो आवाजूय त्या टनलांतल्यान वतना बरो येतालो आनी तो धुंवर सगळो बरो दिसतालो भितर रावन आनी जो एकूच डिजएडवांटेज आशिल्ली ती तांची टॉयलेटूच क्लीन नाशिल्ली बाकीचो ओवर ऑल एक्सपीरियंस बरो आशिल्लो ट्रॅनीन